हैलो आं जी सर बोल्लो अंजी आं आहो आहो सर बिल्कुल सर तुस साढ़े होटल आओ ते स्हेई तुसेंगी बडलै ब्रेकफॉस्ट टाईम टू टाईम थ्होई जाना बेडशीटां बिल्कुल बेडें दी बिल्कुल परफेक्ट बेडिंग होई दी साफ सफाई पूरी ऐ जेह्ड़ी फेस्लिटी तुसें चाहिदी थ्होई जानी बाहर पार्किंग एरिया स्विमिंग पुल होर केह् चाहिदा सर बोल्लो पंज सौ कशा रूम सर थ्होई जाना तुसेंगी घट्ट फेस्लिटी होनी ते ज्हार रपे आह्ले च जादे होर पद्रहां सौ रपे आह्ले च थोह्ड़ी जादै होनी एसी आह्ले दी ऐ जेह्की ओह् पंदरां सौ ऐ नेईं फैमिली आस्तै बी ऐ सोलो लैना अगर तुसें सोलो बी ऐ फ्रेंड्स कन्नै आई सकदे तुस सारी फैस्लिटियां न सर अंऊ तुसेंगी अपना नंबर अपना ए़ड्रेस शेयर करी ओड़गी ते तुस जेलूं मर्जी आई जाओ ओके सर ठीक ऐ ब्हाट्सऐप करनी आं बाय सर